तुस मिगी हू'न अपने दोस्तें दे बारै च दस्सो कि थुआढ़े दोस्त जेह्ड़े बचपन च थे जेह्ड़े ओह् कनेह् थे थोह्ड़े कन्नै कि'यां कनेहा स्भाऽ रखदे हे ओह् होर हू'न थोह्ड़े जेह्ड़े जि''यां च नेह नेह् दोस्त औंदे गे ते उं'दे कोला तुसें केह् सिक्खेआ होर उं'दे कन्नै मिगी उं'दे नांऽ बी सनाओ ते कन्नै गै हू'न जेह्ड़े जि'यां तुस काॅलेज पढ़ा दे जां काॅलेज कोला बाह्र बी शैद थोह्ड़े बड़े हारे दोस्त होने उं'दे बारै च दस्सो तुस ते ओह् दोस्त जेह्के तुसेंगी अच्छे रस्ते लांदे जां बुरे रस्ते लांदे हू'न तुस मिगी अपने दोस्तें दे बारै च बी दस्सो मेरे प्राईमरी स्कूल तक्क जेह्ड़े दो दोस्त होंदे रेह् जेह्ड़े इक अरुण ते दूआ संजय ते एह् दौनों मेरे बचपन दे दोस्त न ते इं'दे कन्नै में प्राईमरी स्कूल बिच पढ़ेआ ते इं'दे कन्नै गै अजें तोड़ी पढ़ै नां ते बाकी पञमीं स्कूल बिच असें केह् करना कि मतलब रेसेस दे वक्त असें रुट्टी खाइयै ते बस कबड्डी बगैरा लग्गी पौने खेढना ते जेह्दे कारण इक दूए गी कन्नै पंगे करने एक्स्ट्रा ते सर कोला मार बगैरा बी पौंदी ही ते बाकी ओह्दे कोला बाद अठमीं दे स्कूल बिच असें केह् कीता कि असें जाइयै पढ़ने आसै क्लासां बंक करियै ते चली जाना खेढना कबड्डी कबड्डी जियां गेम होई जियां क्रिकेट होइया ते आपू बिचें लड़दे रौह्ना जेह्दे कारण होर बी पञमीं कोला बाद मेरे होर बी दौ तीन दोस्त ओह्दे बिच शामल होइयै ते बाकी जेह्दे नांऽ न ता ओह् ऐ पैह्ला ऐ रोहित ते दूआ दूआ आइया विजय त्रीया आइया मनीष बाकी बी अस होइयै पंज दोस्त पंज दोस्त असें किट्ठे होइयै कबड्डी खेढन लग्गना ते असें रेसेस दे वक्त इक्क दूऐ दियां शर्टां बगैरा फाटू नेआं जेह्दे कारण असेंगी टीचरा कशा बी मार पौंदी ही ते टीचर टीचर जिसलै मारदे हे तां प्ही घरै गी बी भेजू ओड़दे हे इक्क दौं हांडी असें घरै गी भी भेजू ओड़ेआ ते भी घर जाना घर कोला बी भी बक्खरियां गालियां पौदियां हियां केईं हांडी मार बी पेई जंदी ही ते ओह्दे कोला बाद भी अठमीं दे बाद अस पास होइयै जेह्ड़े अग्गें हाई सेकेंडरी स्कूल ते हाई सेकेंडरी स्कूल असें हर बेल्लै मतलब क्लासां बंक करी आं फिजिकल दा पीरियड होंदा हा तां असें बाॅलीवाॅल खेढने गी चली पौना बाॅलीवाॅल खेढियै ते असें असेंगी चार बजे छुट्टी होंदी ही ते चार बजे कोला बाद असें कुदै घुम्मने गी चली पौना जि'यां पार्क बिच होइयै केईं हांडी असें उत्थुआं गै नस्सी जाना स्कूलै गी निं जाना स्कूलै गै बंक करियै नाग मंदिर करलाह् उत्थें चली जाना उत्थें दर्शन करने खाना पीना जैशी करनी मौज़ करनी ते प्ही बापसी आई जाना ते इक्क दौ हांडी अस पकड़ोए बी ते जेह्दे कारण असें घरा मार पेई स्कूला बी मार पेई ते प्ही असें गी बारह्मीं कोला बाद जेह्ड़े मेरे होर बी दोस्त बनियै जेह्के काॅलेज बिच जुड़े प्ही उं'दे कन्नै हू'न अस हाॅस्टल रौह्न्ने आं ते प्ही हाॅस्टल बिच अस मौज़ मस्ती बगैरा करदे आं ते जि'यां लैह्रां कूकां बगैरा ते बाकी एह्दे च गै ते असें कमरे च बी पंगे करदे रौह्नां इक दूए कन्नै छेड़खानी जेह्ड़ी ऐ ते ओह्बी करदे रौह्ना ते पढ़ना पढ़ने दा टाईम टेबल बगैरा थोह्ड़ा बहुत बनाया टाईम टेबल उप्पर पढ़ना ते टाईम उप्पर खाना ते टाईम उप्पर खेढने गी जाना ते एह्दे कारण असें एह्दे बिच असें होर जादै टाईम बचदा ऐ ते बाकी फ्री टाईम पर असें ग्राउंड बिच खेढने गी चली जाना ते इत्थै मेरा अपना खत्म होंदा ऐ